मवेशीके बारेमे इ कहय छलियैकि हमरा पास तऽ मवेशीमे बकरी अछि तऽ बकरीके लेल सभसँ पहिले सुबह सुबह उठिके बकरीके तऽ खोलिके खेतमे चरायल जाइ छै कियाकि खेतमे लए जाउ ओकरा तऽ घास भुस्साके जरुरत नहि पड़ैत छै सुबह खोलिके लए जाउ चराके लए आबु आओर शामके लए आबु ओकरा बान्हि दिअ आओर आओर जैसे गायके लेल है तऽ गायके लेल तऽ घास काटिके लाबय पड़ैत छै ओकरा सुबह शाम खिलायल कुट्टी काटिके खिलाबय पड़ैत छै पानी पिलाबय पड़ैत छै आओर धूपके भी देखय पड़ैत छै बारिशके भी देखय पड़ैत छै ताहिके बाद ओकर गन्दगीके भी साफ करय पड़ैत छै जेकि जेना गोबर कए देलकय तऽ ओकरो साफ करय पड़ैत छै और ताहिके बाद भए गेल ओकरा शामके मच्छड़ जे लागय छै तब मच्छड़के लेल ओकरा घूरासे करय पड़ैत छै ताकि धुआँ हेतय तऽ मच्छड़ भागतय तऽ गायके लेल बहुत ईसभ चीज करय पड़ैत छै आओर ई भी देखय पड़ैत छै जेकि कोनो तरहकेँ जैसे बीमारी उमारी अभी बहुत चलि रहल छै तऽ ई भी देखरेख करय पड़ैत छै तऽ गायके लेल बहुत जादा ध्यान राखय पड़ैत छै गायके बहुत जादा ध्यान राखय पड़ैत छै ताकि कोनो तरहकेँ दिक्कत नहि हो